जीअं त क़ुदिरती देन असांजे हिते पाणी आहे पाणी ईंदो आहे त टांकिनि में भरे रखंदा आहियूं ऐं असांखे पंहिंजो पाणीअ जो धंधो बि आहे फैक्ट्री आहे पाणीअ जी हुन में साफ़ु सफ़ाई कंदा आहियूं पाणीअ जी ऐं कैनिनि में साफ़ु करे भरींदा आहियूं ऐं दुकाननि ते ॾींदा आहियूं ऐं हुन मां असां पैसा कमाईंदा आहिनि